ना हमनायजों सोमोन्दो गोनां आबहावायारि रैखाथिनि आयदाफोरनि सोमोनदै आं फंनैसो बुंनो सानदों ना हमनायजों लोगोसे जोङो गोबां रोखोमनि नेमखान्थिफोर बैफोर नेमान्थिफोरखौ जोङो मोनथिनो गोनां जायो जोंनि ओनसोलफोराव ना हमनायनि सिगां जोङो नानि सोमोन्दै बा ना मा मा बोथोराव जोङो मा मा नाया बिदै दैयो बा मा मा नाखौ जोङो मा मा बोथोराव फिसियो बेखौ जोङो मोन्थिग्रोनाया गाहाम जुदि जोङो ना हमनो थाखाय ना बिदै दैफुनाय समाव नोङो ना बिमाफोरखौ हमै हमै जायोब्लाथाय बैफोर ना बिमाया हमनानै जाजानायनि जाउनाव बिदै दैनो मोनिलाय जोंनि गेजेराव नानि बिबाङा खमायलांनानै बिनि थाखायबो जोङो बायदिसिना रोखोमनि आबहावायारि जेंना बैफोर जेंनाफोरा नुजाथिनो हागौ लोगोसेनो जोंनि ओनसोलफोराव थानाय बायदिसिना फुख्रि जाम्फै दै दंग' बायदिसिनाफोराव जोङो गाज्रि मुवा बेसाद बा ना हमनो थाखाय मुलि बायदिसिना बाहायनाय बैफोर बाहायनायफोरखौ जोङो गारनो नांगोन लोगोसे आबाद फोथारफोराव जोङो रैखाथि बायदियै जोङो मुलि होनाय बैफोर मुलि होनाय नि जाउनावबो जोङो ना हमनाय बा ना हमनायजों लोगोसे आबहावायारि बैफोर बायदि जेंनाफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों जायनि जाउनाव गोबां बिबांनि गोबां गोबां जायगाफोरावनो नाफोरा थैलांनानै बोथोरजों लोगोसे जोंनि थासारिफोर बैफोर थासारिफोरखौ जोङो मिलायै बैफोर बायदिखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो ना हमनायखौ जोङो गोबां बिजिनेस बा गोबां फालांगिनि थाखाय जोङो नाखौ फियो आरो गोबाङानो जोङो न'खरफ्राव जानो थाखायबो नाखौ जोङो फिसियो बैफोरबायदि फालांगि खालामनानैबो नानि फालांगि खालामनानै जोङो गोबां रोखोमनि रां आरजिनो हायो जायनि थाखाय जोंनि बुहुमाव थानाय हादरफोरावनो नाखौ जोङो जाजुबनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखुनाव जायनि जाउनाव जोङो नाफोरखौ नि गोनांथिखौ जोङो गोबांसिनखौ नुहुरो